हँ बिल्कुल एकटा शिक्षित लोग जे छै से लगभग सब शिष्टाचारके सिद्धान्तके पालन करै छै अपन इसकुलके टीचरसे केना बात करना चाही पहिले तऽ घरके गार्जियनसे माता पिता या आओर भी समाजमे जे भी वृद्ध लोग छै ओकरा से केना बात करबाक चाही ताहिके बाद अपन गुरूजीसे केना बात करबाक चाही ओकरा साथ उठनाइ बैठनाइ या चन्द तरहके जे भी छै ईसभ जे छै से एकटा पढ़ल लिखल लोगमे ई गुण रहै छै आओर ई अपना साथ साथ यदि दुटा बच्चाकेँ यदि अपन शिष्टाचारके पालन करबाके लिए बताबै छै या पालन करबाबै छै ओकरासे तऽ ई बड निक बात जे यदि ओ दुओटा बच्चाकेँ कराबै छै तऽ ओ दुटा बच्चासँ आओर भी समाजमे जे भी बच्चा छै ओ बच्चा सिखै छै धीरे धीरे एनाही ओ दुटा बच्चा ओ दूटासँ जे भी संस्कारक गप छै जे भी शिष्टाचारके बात छै तऽ ईसभ चीज जे छै से एकटा शिक्षित लोग जरूर करना चाही एकटा शिक्षित लोकके आओर करैत भी छै बहुत लोग